भुरग्याचें एडमिशन म्हटल्यार पयलीं जी गजाल लागता ती आधार कार्ड आवय बापायचें आधार कार्ड आनी भुरग्याचे बर्थ सर्टिफिकेट दुसरें रिलेटेड टू फीज दर स्कुलान वेगळी वेगळी पद्दत आसा आतां समोज एक स्कुलाची इयरली ट्युशन फीज आसता प्लस बुक्स युनिफॉर्म्स जावं आदर एक्टिविटीज जे आसा ताजेर खर्च आसा